ह्या वर्सांनी नवीन नवीन तंत्रज्ञानाचो वापर करून भारतीय लोकां खातीर मनोरंजनाचीं वेगवेगळीं माद्यमां विकसीत जाल्लीं आसात जशें की पिचर्स आसतले किवा वेब सिरीज शॉट फिल्म्स तेच बरोबर वेगवेगळे एपय विकसीत केल्ले आसात जशे की आमचे वोट्स एप आसा जाचेर आमच्या खुबश्या लोकां कडेन आमी संबंदींत आसात आमी तांकां फोन करपाक शकतात मेसेज करपाक शकतात तेच्या नंतर विडिओ कॉल करून तेंच्या कडेन उलोपाकूय शकतात तेच्या नंतरचें एप आसा इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्रामाचेर आमी वळखीचे वा अनोळखी सगल्यांच लोकां कडेन संबंध दवरपाक शकतात आमी वेगवेगळी माहिती थंयच्यान मेळोपाक शकता फेसबूक आसा ट्विटर आसा स्नेपचॅट आसा अशीं वेगवेगळीं हीं सामाजीक माध्यमां लोकांक जोडपाचें आनी मनोरंजन मनोरंजनाचें एक बरें माध्यम जावन आसा त्या नंतर आज काल भारतीय लोकांक खूब स्ट्रेस येता कामाचें टेंशन आसता तांकां तांच्या कुटुंबा बरोबर वेळ घालपाक मेळना तांची खुबशीं दुख्खां आसता जीं तीं लोकां बरोबर शेयर करपाक शकनात ह्या सगल्यांतल्यान भायर सरपाक तांकां कॉमेडी कितेंय आसता तें पळोपाक तांकां चड रस आसता कॉमेडी कोणाच्यो बातम्यो आयकल्यो किंवा कॉमेडी फिल्म पळयलीं हातूंन ते आनंद घेवपा सोदतात